हम्मे आर इसकुलमे पढ़ै रहियै तब वहाँ चित्र आर बनबै रहियै बहुत अच्छा अच्छा ओहिमे हम्मे आर फर्स्ट आबै रहियै पुरस्कार भी मिलल रहै वहाँ सब ग्रूप बनाकऽ कला सॅं कला संस्कीर्ति बहुत अच्छा से करै रहियै वहाँ हमरा से किछु पुरस्कार मिलै रहै बहुत अच्छा से कला संस्कीर्ति मतलब ग्रूपमे ग्रूपमे सब रहैकऽ बहुत अच्छा से कला संस्कीर्ति करै रहियै हमरा आरके इसकुल कौलेज कोचिंगमे जाकऽ हमर कला संस्कीर्तिकमे भाग लै रहियै वहाँ रङ्ग बिरङ्गके कला देखाबै रहियै ओकर बाद देखा कऽ वहाँ सरलोग प्राइज दै रहथिन प्राइज दै रहथिन तऽ ओहिमे फर्स्ट कला संस्कीर्ति करै रहियै तऽ ओहिमे फर्स्ट आबै रहियै फर्स्ट आबै रहियै तऽ सर लोग प्राइज दै रहथिन ओकर बाद वहाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा से वहाँ कला संस्कीर्ति करैमे बहुत मोन लागै रहै वहाँ सब बच्चा सब मीलिकऽ नया नया कला सब करै रहथिन वहाँ सब इसकुलमे सरलोग कला संस्कीर्ति कराबै रहथिन वहाँ बहुत अच्छा अच्छा कला सब करै रहथिन कला कैरके सबके प्राइज मिलै रहै सब अपना अपना कला संस्कीर्तिमे भाग लै रहथिन भाग लऽ कऽ आओर नया नया डिजाइनके तऽ नया नया डिजाइनके कला करै रहथिन सब कऽ कऽ सब हर लोकके बहुत अच्छा लागै रहै वहाँ कोचिंगमे जाकऽ इसकुलमे जा कऽ सब अपना अपना ग्रूप बना कऽ कला संस्कीर्ति करै रहथिन वहाँ कऽ कऽ सबके बहुत अच्छा लागैत रहै कला संस्कीर्तिक बहुत प्रतियोगिता शमे सब भाग लऽ कऽ शामिल होइत रहथिन वहाँ कऽ कऽ भाग लऽ कऽ सब बच्चा सब अपना अपना कला देखबै रहथिन नया नया सब कला संस्कीर्तिकमे भाग लऽ कऽ सब अपना अपना अच्छा से कला करै रहथिन वहाँ सब लोग बच्चा सबके बहुत अच्छा मन लागै रहै संस्कीर्तिक कलामे अच्छा से सब चीज होइ छै ओहिकेबाद हरेक बच्चा सब अपना अपना कला करै रहथिन तब वहाँ से सबके बहुत ओहिमे मन लागैत रहै तब वहाँ से जाकऽ सर लोकसे सब कला से कला करके हमरा आरके बहुत मन लागै रहै नया नया डिजाइन कला सब अपना अपना करै रहथिन वहाँ सबके बहुत अच्छा लागै रहै सब कला संस्कीर्तिकमे भाग लऽ लऽ कऽ सब बच्चा सब बहुत अच्छा से नया नया कला संस्कीर्तिक करैत रहथिन वहाँ सब हमरा आरके जातक जाइ रहियै सब वहाँ बहुत